सानसे आंबो खन्थाइ लिरदोंमोन आरो बे खन्थाइ लिरनायाव लिरनाया बिराथ खन्थाइ लिरनो मोजां मोनो आरो आंबो खन्थाइ बिदिनो लिरबाय लिरनानै दाना जेनेबा गावनि खन्थाइ लिरनायखौनो माने बोरैबा बुजिया बुजिया गोरा जाबाय नामा बिफोरबादि सानो आरो सानदों आङो सान्नानै दाना बिदिनो सासे लोगोनिफ्राय मोनबाय मोजाङानो जादों बेफोरबादि माबा मोन्नानै आङो बिराट इन्टारेस्ट मोनलांफिनलायबाय आरो उनाव बेबादिनो दा बिदिनो मोजां लेरनो मोजां मोनो आरो आं दा खन्थाइफोरखौ बाइदिसिना बिदिनो लिरनो